آج کے زمانے میں اردو زبان کے بولنے والوں کو بہت سارے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور پر جو لوگ صرف اردو ہی جانتے ہیں ان لوگوں کو کافی مشکلات پیش آتی ہیں اس وقت جب وہ لوگ سرکاری دفتروں میں جاتے ہیں یا کسی اسپتالوں میں جاتے ہیں تو انہیں فام وغیرہ پر کرنے کے لیے صرف اور صرف ہندی یا انگلش لینگویج میں کچھ چیزیں کچھ فام ملتے ہیں جس کہ وجہ سے انہیں بہت زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں اور انہیں کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے تو میرے خیال میں حکومت کو اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اردو زبان کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جانی چاہیے جتنی اہمیت ہماری حکومت ہندی اور انگریزی کو دے رہی ہے اور اس کے علاوہ اردو زبان کو عام کرنے کی بھی بہت سخت ضرورت ہے تاکہ اردو زبان کے اندر جو بھی ادب ہے جو اس کا جو اس کی تاریخ ہے اور اس کے علاوہ اردو زبان کی جو اہمیت ہے وہ پوری دنیا کو معلوم ہونا چاہیے یہ ہمارے اردو کے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہوگی